शहर शहर के अपेक्षा हमारे गाँव में स्वास्थय की सुविधाएँ नहीं अच्छी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी को बीमारी हो जाता है तो जैसे मान लीजिए किसी को पेट में दर्द हुआ हाथ पैर में दर्द हुआ तो डॉक्टर्स उसमें बुखार का भी दवा चला देते हैं तो इससे बीमारी और बढ़ जाती है तो यहाँ से बनारस जाते हैं लेकिन थोड़ा सा जे यहाँ पैसा खर्च करेंगे थोड़ा सा उस डॉक्टर के यहाँ खर्च करेंगे थोड़ा सा उस डॉक्टर के यहाँ खर्च करेंगे तब जायेंगे शहर में दवा के लिए अगर वहीं पहले से ही शहर में चले जाए तो इतना पैसा क्यों मद बर्बाद करें और प्लस उनका पैसा भी बचेगा कम समय भी लगेगा उनका शरीर भी उतना नुक्सान नहीं होगा इसलिए न शहर ज़्यादा अच्छा है गाँव के अपेक्षा और गाँव में डॉक्टर्स हैं ऐसा नहीं है कि गाँव में डॉक्टर्स नहीं है डॉक्टर है तो वो लोग अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है न लेकिन शहर के डॉक्टर तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं एम बी बी एस है तो कोई एम डी है तो कोई सर्जन है तो कोई बी एम एस है बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं शहर में सब पढ़े लिखे हैं गाँव में कहाँ आता है कोई पढ़ने के लिए लेकिन जो भी है गाँव में गाँव के अपेक्षा तो शहर में से ही डॉक्टर्स लोग अच्छे होते हैं क्योंकि गाँव में तो कोई अच्छे से इलाज़ नहीं कर पाता है रहेगा पेट में दर्द दे देंगे सिर दर्द का दवा अगर रहेगा हाथ पैर में दर्द तो उसमें भी बुखार का दवा मिला कर दे देते हैं इसलिए नहीं सही पड़ता है शहर के अपेक्षा तो गाँव नहीं सही है गाँव के अपेक्षा तो शहर ही बढ़िया है क्योंकि वहाँ पर अच्छे ख़ासे डॉक्टर्स होते हैं अच्छे से इलाज़ होता है और जो भी प्रोब्लम्स है अच्छे से दवा दिक दिया जाता है जैसे मान लीजिए मेरे ही चाचा थे उनको हल्का सा सिर में बुखार पेट में दर्द हुआ बुखार आया उनको तो यहाँ के डॉक्टर्स उनको ढेर सारे दवाई चला दिए तो ब्लड में इंफेक्शन हो गया तो तो उनके सर पर फीबर चढ़ बुखार चढ़ गया तो जब फिर जब शहर में गये तो डॉक्टर्स ने बताया वही कि अगर आप पहले आ गए होते तो ऐसा इनको नहीं हुआ होता इसलिए कह रहे है न कि गाँव के अपेक्षा शहर बहुत अच्छा है इसलिए हम गाँव में नहीं रहना पसंद करेंगे क्योंकि शहर में बड़े डॉक्टर्स रहते हैं अच्छे से इलाज़ रहता है हमारे गाँव में नहीं हो पाता है मेरे गाँव में सारे झोलेछाप डॉक्टर्स होते हैं नहीं सही है वहाँ बनारस में तो अच्छे डॉक्टर्स है न पढ़े लिखे हैं अच्छे से इलाज़ करते हैं